ہیلو السلام علیکم جی خیریت جی ہم پھول کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے جی ہمارے اسکول میں پروگرام ہے اور ہم کو بہت سارے پھول کی ضرورت ہے جی آپ کے یہاں تو پھول تازہ رہتا ہے نا جی جی تو ہم کو پھول چاہیے پانچ پانچ چھ قسم کا جی ہار وغیرہ بنا جی تو آپ نوٹ کر لیجیے ہم بتا رہے ہیں جی وہ گلاب لکھ لیجیے پانچ کے جی پیلا والا جی لال والا گلاب پانچ کے جی جی اور کالا والا چھ کے جی کر دیجیے گا گلاب اور گیندا پھول بارہ کے جی کر دیجیے جی اور دو تین قسم کا پھول ہوگا آپ کے پاس تو ہم جب جائیں گے لینے کے لیے وہ بھی لکھوا لیں گے جی وہ بھی چاہیے لیکن جائیں گے تب لکھوا لیں گے جا کے آپ سے جی سات آٹھ کے جی وہ بھی دے دیجیے گا جی جی ہم کو ضروری ہے سارا پھول مل تو جائے گا نا جی جی تازہ ہی چاہیے ہم کو باسی پھول نہیں باسی پھول رہے گا تو پھر آپ کو ہم روپیہ نہیں دیں گے جی جی وہ پھول کا ریٹ بتا دیتے چار پانچ تو ہو گیا نا جی جی آپ تو کچھ زیادہ بتا رہے ہیں ہم اگلے سال کہیں اور سے لیے تھے سستا پڑا تھا جی جی جی جی ہم کو معلوم ہے آپ کے بارے میں کوئی بتایا تھا آپ بہتر پھول بیچتے ہیں جی ریٹ ریٹ ویٹ بتا دیتے پورا کتنا لگے گا سب سے جی تیس ہزار روپیے کم ہو جائے گا نا جانے کے بعد جی ٹھیک ہے سر السلام علیکم